हम ज़्यादातर समाचार इसलिए देखते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमलोग कोई काम करते हैं या कोई जॉब करते हैं तो पे कई बार पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो पेपर पढ़ने से इन्सान देश दुनिया से देश दुनिया से जुड़ा रहता है हमें अन्य न्यूज़ चैनलों का बहिष्कार करना चहिए हिन्दू जैसे हिन्दू मुसलिम जाति धर्म ही दिखाते रहते हैं जिससे लोगों की मानसिकता क्या होती है खराब होती है मानसिकता खराब होती है भारत में अधिकांंश न्यू न्यूज़ चैनल बने रहते हैं जैसे आज़ तक इण्डिया न्यूज़ ए बी पी न्यूज़ यह सारे यह सारे क्या हैं यह सारे समाचार के माध्यम हैं समाचार के माध्यम हैं यदि हम कोई काम करते हैं यदि हम कोई काम करते हैं तो नहीं जैसे कि समाचार लगा लिया है काम भी हो रहा है और हम समाचार भी सुन रहे हैं तो एक एक काम से मेरे दो दो काम हो रहे हैं और हमें समाचार सुनने से नई नई चीज़ें पता चलती हैं कि क्या चीज़ कहाँ हो रही है कुछ भी होता है तो हमें वह समाचार के माध्यम से पता चल जाता है जैसे कि कोई न्यू कॉलेज खुला न्यू कॉलेज खुला और कौन सी कोचिन्ग कहाँ खुल रही है यह सारी चीज़ें मुझे समाचार देखने से ही पता चलती हैं और मुझे पेपर पढ़ना भी ज़रूरी है अधिकांश लोग क्या पेपर नहीं पढ़ पाते हैं अधिकतर लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं जैसे कोई जॉब करते हैं तो उसमें व्यस्त रहते हैं तो इसलिए उनको पूरा नॉलेज नहीं रहता है इसलिए पेपर इसलिए हमलोग को समाचार समाचार से जुड़े रहना चाहिए और समाचार जैसे कि जैसे कि कोई भी न्यू जैसे कि कोई नया काम हो रहा है कुछ भी हो रहा है कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है तो वह हमें समाचार के द्वारा पता चल जाती है इसलिए हमें समाचार पढ़ते रहना चाहिए और भारत में अधिकांश न्यू न्यूज़ चैनल बनाए गए हैं जैसे अब बहुत सारे चैनल बनाए गए हैं जो हमें यह हिन्दी जैसे यह हिन्दी चैनल होते हैं ना जैसे ए बी पी न्यूज़ और आज तक तो यह सारी चीज़ें हिन्दी यह सारे न्यूज़ क्या होते हैं हिन्दी में बोलते हैं तो हमें हिन्दी बहुत अच्छे से समझ में आती है हिन्दी हिन्दी में ही हमलोग पढे़ हैं तो हमें हिन्दी ही समझ में आती है बहुत छोटे से ही हिन्दी में हर चीज़ समझ में आती है हिन्दी में कैसे पढ़ना चहिए क्या करना चहिए तो यह चारी सारी चीज़ें हिन्दी हिन्दी से ही पता चलती हैं हिन्दी हमलोग की भाषा है मातृभाषा जिसे बोलते हैं तो हिन्दी बहुत अच्छी लैन्ग्वेज है हिन्दी ही हिन्दी ही हमें पढ़ते रहना चहिए और हिन्दी में ही हमलोग समाचार देखते हैं हिन्दी हिन्दी में ही समाचार देखते हैं हिन्दी जो है अच्छे से समझ में आती है हिन्दी अच्छे से पढ़ते हैं यही सारी चीज़ें हैं जोकि हमें हिन्दी में समाचार देखना चाहिए और कभी कभी क्या होता है जब हम पेपर नहीं पढ़ पाते हैं काम में अपने व्यस्त रहते हैं तो पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो हमें पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो हम समाचार देख सकते हैं और अगर हमने समाचार या टी वी पर न्यूज़ लगा लिया समाचार लगा लिया तो हम अपना अदर काम भी कर रहे हैं और और समाचार भी सुन रहे हैं तो हमसे समाचार सुनने से यह पता चल जाता है कि हाँ क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो समाचार पढ़ते रहना चहिए समाचार देखते रहना चाहिए और समाचार देखने से हर चीज़ें समझ में आती हैं अच्छे से और हिन्दी न्यूज़ भी अच्छे से समझ में आता है हिन्दी न्यूज़ ही हिन्दी हिन्दी भाषा ही समझ में आती है या हमार और हमारे क्षेत्र में क्या है हिन्दी ही बोली जाती है हिन्दी अच्छे से समझ में आती है हमलोग हिन्दी छोटे से पढे़ हैं हिन्दी मेरी मातृभाषा है इसलिए हम हिन्दी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम हिन्दी हिन्दी हिन्दी के ही न्यूज़ चैनल देखते हैं जैसे कि क्या हुआ ए बी पी न्यूज़ हुआ ए और आज़ तक हुआ और समाचार के माध्यम जैसे कि पेपर पढ़ना जैसे अमर उजाला दैनिक जागरण यही सारी चीज़ें हैं और हम हिन्दी में ही पढ़ना पसन्द करते हैं और सारी चीज़ें हैं